मेरे स्हाब कन्नै जेह्ड़ा कोई स्टैचू जां आर्ट दा जेह्ड़ा स्ट्रक्चर होंदा ओह् क्रीऐट करना अज्जकल दे जमाने च बड़ा ज्यादा मुश्कल होई गेदा हून जियां रिफ्रेंस आस्तै असें बी कुछ न कुछ चाहि्दा होंंदा जियां में मेरे स्कूल च पढ़ी दी आं ते मेरे स्कूल च टीचर छीचर ते ऐ हे जेह्ड़े इनशेटिव लैंदे थोह्ड़े मते ते मतलब बच्चा सिक्खे किश साढ़े कोला प्रेरणा लै पर जेल्ले में जिन्नें धोड़ी में जाननी आं न जेह्ड़े ज्यादातर स्कूल न उत्थें ज्यादातर पढ़ाई छड़ी रट्टा चलदा उत्थें मतलब आर्ट शार्ट इन्नी इंपॉटेंट नेईं दिंदे फिर अगर अस बाह्र दी बी गल्ल करचै जेह्ड़े साढ़ा पूरा हिंदुस्तान ऐ उत्थें जेह्ड़ा आर्टिस्ट बनना ओह् अल्ली फील्ड च न लोक घट्ट जंदे मतलब लोकें दी अपनी मर्जी बी होंदी मतलब बंदा इक आटिस्ट बनना चाहि्दा पर ओह् होई नेईं पांदा जेह्ड़े पेरेंट्स बी होंदे ओह् बी इन्ने सपोटिव नी होंदे मतलब पेरेंट्स गी बी सपोटिव होना चाहि्दा इ'यां आखना मिगी ओह्दा जियां होई गेदा शर्म शर्मा जी मुड़ा पढ़ा दा ते मेरा मुड़ा बी पढ़ना चाहि्दा ओह्दा मुड़ा डॉक्टर लग्गी गेआ साढ़ा मुड़ा बी अपने अपने दमाग होंदे अपनी अपनी क्रियेशन होंदियां कियां उनें गी केह् बनाना मोटिवेशन थ्होना चाहिदा एह्दे केह् आखदे कोई कि चीज़ ऑचीव करने आस्तै न बड़ी दिक्कतां होंदियां हून जियां अस आखी सकदे अ में बी किश स्टैचू शैचू बनाना होए बाह्र कोंपिटेशन गी जाना होऐ घर आह्ले नेईं भेजदे ओह् चाहें कल्ली कुड़ी होऐ मुड़ा होऐ ओह् चांह्दे जियां पूरी दुनियां करै दी अस बी उसी लाइन च चलै बाकी जेह्ड़े हेन ओह डॉक्टर बनी गे इंजीनियर बनी गे कन्नेै आह्ले दा मुड़ा ते अस बी उ'यां गै बनचै मतलब समाज बी तुसें गी इक अनइंपलोयड गंदी नजर कन्नै दिक्खदा इ'यां मतलब चाह्ंदा नी कि तुस कदें सफल होई सको बड़े चैलंज्स होंदे एह्दे च मोटिवेशन लाना अपने आप च मां प्यो गी दिक्खियै मतलब इक ते घर इक पैहे दी तंगी होऐ उप्पर बंदे गी स्टैचू बनाना आर्ट शार्ट कल्चर बी बड़ा ओह् ऐ मन करदा कि मतलब बंदा उस फिल्ड बिच्च जाए पर नेईं होई पांदा इस करियै परिवार आह्ले बी बड़े घट्ट सपोटिव होंदे ते एह् चैलंजस जेह्ड़े होंदे बंदे गी फेस करने पौंदे न